आं दाख्लि क'क्राझारआव मोनसे बेग बायदोंमोन बेनि कुवालिटि आ जोबोद मोजां बेयाव लेखाफोराबो गासिबो मोजाङैनो हाबजोबोमोन बेनिफ्राय दै बटल लानो थाखायबो एक्सट्रा सिफि दंखायोमोन खलम बायदिसिना सोनोबो मोजांमोन